राजस्थान में समाचारु मीडिया पॉलिटिक्स में ॾाढो फ़ ॾाढो असरु पवंदो आहे छाकाणि त मीडिया जे थ्रू हू हुननि जो कमियूं सरकारि जूं कमियूं ख़ासि करे शो कंदा आहिनि फ़ोटो सां गॾु त हुन ते ध्यानु सभिनिनि पब्लिक जो बि वेंदो आहे त सरकार जो बि वेंदो आहे हुन सां असांखे फ़ाइदो थींदो आहे हिन हिसाब सां मीडिया अॼुकल्ह ॾाढी पावरफूल थी वेई आहे